आं बिदिनो गोबां दुखुनांथाव दुखुनांथाव सल' बिजाब फरायबाय बेफोरनि गेजेरावबो मेल्ला सल' बाथाफोरखौ फरायनानै गोबां दुखु मोनो आरो अबेबा सल'फोरा मानसिनि जिउ जारिमिनजों गोरोबो अबेबा सल'फोरा सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लेनानै लिरनाय सल'फोर जायो आरो ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावनो आं मोनसे सल'खौ फरायदोंमोन ओ बिसुखेनाव आलासि जाहैनाय थिग बेबायदिनो बिसुखेनाव आलासि जाहैबाय थानाय समावनो जेब्ला बिसुखेनि न' मोनहैयो बिसुखेनाव बिराद दाउ दंमोन दाउ दाउफोरा दाउफोरखौ बिसुखेजोआ जाहोनो बानानै बा इन्दिबारियाव होहरो होहरनानै बिदिनो बिसोर सानैजों बिसुखेफोरा बेरायहैनायाव दाउ दुलाबाथा मोनबोदोंमोन आरो दाउ दुलाबाथाखौसो सिथारनानै अनलाजों संदोंमोन अनलाजों संनायावबो जेब्ला ओंखाम जानाय समाव बिसुखेजोआ गावनि फिसायनोल' होनानै गावनि बिसिगिनो अनला फिथरखौल' होदों आरो दांग्रोमोसो दांग्रोमो दरसेबो बेदरखौनो मोनजायाखै थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि सल'खौ फरायनानै आं बिराद दुखु मोनदों मानो होनोबा मानसिनि साननाय हनाया बेबादि जानाङा बयखौबो मोजां समान नोजोरै नायनांगौ आरो बेबायदि दुखु मोनहोनो नाङा बे सल'खौनो फरायनानै आङो गोबां दुखु मोनदों बे बिसुखेनाव आलासि जाहैनाय सल'खौनो गोसोआव थानाय बेखौनो आं बुंबाय आरो गोसोआव थानायखौनो